नमस्कार भैया

हाँ हम ज़मीन की डीलिंग करते हैं भाई साहब प्लाटिंग करते हैं क्या बात है आपको क्या ज़रूरत है समझा कहाँ कहाँ आपको चाहिएगा अच्छा ठीक है कित कितनी ज़मीन आपको चाहिएगा

हाँ लगभग आपको दो ज़मीन की ज़रूरत है कम से कम समझ लीजिए आपको दस हज़ार स्क्वेर फिट आपको पड़ेगा भाई महंगाई है हर चीज़ की आप जान रहे हैं क्योंकि आज हर चीज़ की दिक्कत है जो सारी महंगाई है भाई अरे कुछ समझा बुझा जाएगा लेकिन दूसरे नहीं पड़ेगा हाँ तो आप पास आए हैं तो आपका काम होगा भाई लेकिन ऐसा है जैसे आज कल कि इतना इतना ही हो सकेगा उतना हो पाएगा उसके आगे नहीं हो पाएगा ठीक हाँ ये है कि आपका काम होगा कोई भी दो राय नहीं है भाई कुछ कमो बेशी आपका काम होगा तो ठीक है उसके बारे में हम सोचेंगे लेकिन आपका काम होगा और आपको ज़मीन मिलेगी भी ज़मीन मिलने में आपको दो राय नहीं है हाँ लखनऊ के आउटसाइड जा कर बाहर एरिया में आपको ज़मीन मिलेगी हम आपको ज़मीन दिलवाएँगे खोज ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा बायोडाटा हम आपको बताएँगे हाँ हाँ आपको ज़मीन मिलेगी मिलने में कोई दो राय हाँ ज़मीन मिलेगी आपको ज़मीन हाँ हम समझ लेंगे इसके बारे में आपको पूरा बताएँगे डीटेल बताएँगे तो आप उसी हिसाब से अपना काम करिएगा और आपको ज ज़मीन दिलवाएँगे हम हाँ तो आपको दिलवाएँगे भाई लेकिन उसके बारे में तो समझना पड़ेगा ना यहाँ इस किस एरिया में कैसे आपको चाहें उसी हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा ना इसी लिए है कि आपको ज़मीन हम दिलवाएँगे ठीक है तो ठीक है भाई उसकी व्यवस्था करेंगे हम आपको दिलवाएँगे